औ हेल्ल' नों माबा ना क'क्राझारनि ना अ आस्सा आङो ओरै नै माबानिसो दिल्लिनि दिल्लियावसो थायो आङो ओरैनो कार्बि आंलंनिमोन ओमफ्राय माबा मा होनो आङो क'क्राझाराव थांनो नागिरदोंमोन हो सासे लोगोआ नोंनि नाम्बारखौ होदों क'क्राझारनि होननानै आस्सा आं माबा थारमाने आं क'क्राझाराव ओंखार हैगोन ट्रैनजों ओमफ्राय ओंखारनानै आङो सालाखाथिनि एन टि पि सि आव थांनो नागिरदों आरोखि ओमफ्राय दा बबेजों थांनांगौ मा गारि मोनो बेखौसो सोंनो हरदोंमोन आं नोंनाव आस्सा आं मा

आसाम अइल खाथियावना आसाम अइल खाथियाव थारमाने मेजिक स्टेन्द दं आरोखि ना अ बे मेजिक स्टेन्दावनो सालाखाथिआव थांनाय मोनो अ अ ओं थेम्फु थेम्फुआबो थांजायो ना अ माने थिथागुरि होननायाव ओंखार बावनांगौ ना

होनबालाय माने गारिनिफ्राय ओंखारनानै गोदान गारि हमनांगौ दारेक्ट थांनो दारेक्ट थांनायबा मेजिकआव गाखोनांगोन आरोना ए अ अ ओरैनो लामाया मोजांना ना ना बायला बायलि माबाफोर दं

दे होनबालाय आङो माखौ मोनो नायनोसै थेम्फुखौ माबा मेजिकखौ मोनो ना थेम्फुखौ मोनो सहैनानै नागिरहैनोसै नागिरनानै माखौ मोनो दे खोन्था हरनायनि थाखाय थेंकिउ दे गोजोन्नाय थाबाय दे